मूंखे रोटी ठाहिणु ॾाढी वणंदी आहे अने जीअं साम्हूं वारे खे बि मुंहिंजी रोटी भई इलाही वणे थी सम्झ में अचे थी त उहा मूंखां पुछंदो आहे त मां उन खे सही तरह ॿुधाईंदी आहियां विधि सां भई कीअं कीअं कहिड़ी शइ केॾीमहिल विझबी भई बिह पटाटा ठाहिणा आहिनि त भई अहिड़ी रीति तूं भई तेल में पहिरां तेलु तपिणो रखु कूकर में पोइ सर विझबो बसर खां पोइ टमाटो विझ पोइ थोरी सीटी हणाए करे पोइ वरी उन खे वरी भुञी भुञी करे पोइ बिह पटाटा विझणा पोइ उन में वरी पाणी विझी करे पोइ वरी सीटी हराइणी अहिड़ी तरह मां अगरि कंहिं मूंखां पुछंदो आहे मुंहिंजी साहेड़ी आहे केॾीमहिल मूंखां पुछंदी आहे भई तूं हीअ भाॼी कीअं थी ठाहे त मां उन खे केॾीमहिल फोन ते ॿुधाईंदी आहियां केॾीमहिल वरी कंहिंखें सिखणी हुजे त साम्हूं बीहारे करे बि सेखारींदी आहियां ईअं कंदी आ्यांहि या केॾीमहिल ठहियलु भाॼी बि मोकिलींदी आहियां त खाई ॾिसे त उन खे वणे त मां वरी अहिड़ी रीति उन खे सेखारिया